جب ہمارا گروپ ارلی مارننگ فجر کے بعد دوڑنے کے لیے جاتا ہے تو ہم ایک جی پی ایس گھڑی کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری دوڑنے کی ٹائمنگ کا پتہ چلتا ہے ہم اس کے ذریعے اپنی دوڑ کی ٹائمنگ پتہ کرتے ہیں ہمارا روز دو سے چار کلو میٹر دوڑنے کا سسٹم ہے یا کہہ سکتے ہیں ہم روز دو سے چار کلو میٹر دوڑتے ہیں ایک جی پی ایس گھڑی میں ہم لگ بھگ ہماری جو ٹائمنگ آتی ہے اس میں دس سے بارہ منٹ کی آتی ہے دس سے بارہ منٹ کے اندر ہم تین سے چار کلو میٹر دوڑتے ہیں دوڑ لگانے سے ہماری صحت بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے اور میں پچھلے تین سال سے دوڑ لگا رہا ہوں اور میرے دوست بھی تین سال سے دوڑ لگا رہے ہیں جو دوڑ لگانے سے ہم جب نجی زندگی میں کام کرتے ہیں اس میں آسانی ہوتی ہے اس کو کرنے میں ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی جی پی ایس گھڑی کے علاوہ کچھ ایپ بھی ہیں جن سے ہم اپنی دوڑ کی ٹائمنگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دوڑ لگانے سے آدمی کو بہت تندرستی محسوس ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے بیچ میں بھی اپنا آپ کو کنفرٹیبل محسوس کرتا ہے دوڑ لگانا ایک بہت ضروری کام ہے جس سے ہم اپنے بدن اپنے شریر کو اچھے سے مینٹین کر سکتے ہیں دوڑ لگانے سے ہمیں اچھی رننگ اچھا اسٹیمینا ملتا ہے جس سے ہم کوئی کھیل جیسے کرکٹ فٹ بال یا اور کوئی جس سے بھاگ دوڑ كا کھیل ہوتا ہے اس میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ جو کرکٹ یا فٹ بال ہوتے ہیں ان میں وداؤٹ بنا دوڑ کے ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے دوڑ لگانا چھلانگ لگانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے جس سے ہمارا شریر بھی بہت اچھے سے رہتا ہے دوڑنا زندگی کا ایک بہت ضروری مقصد ہے دوڑ کے ذریعے ہم خود کو آسان اور دو اپنے کام کو بھی آسان کر سکتے ہیں میری یہ رائے ہے کہ ہم سب کو صبح جلدی اٹھ کر دو سے چار کلو میٹر دوڑ لگانی چاہیے